میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے ماں باپ اپنے گھر والوں کو دیتی ہوں جب بھی میں کسی کام کو کرنے جاتی ہوتی ہوں تو پہلے اپنی امی سے پوچھتی ہوں کہ میں ایسا کام کرنے جا رہی ہوں کیا آپ کی مرضی ہے امی ہاں کہہ دیتی ہیں تو کر لیتی ہوں ورنہ نہیں کرتی امی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی امی پاپا سے ضرور پوچھ لیتی ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اور ہم امی کے بغیر کہیں نہیں جاتے ہیں امی کو بہت پیار کرتے ہیں اور بہت اہمیت دیتے ہیں اس لیے کہ امی میرا بہت خیال رکھتی ہیں اور پاپا بھی اسی لیے بہت اہمیت دیتے ہیں